असां असांजी घरु वॾो बगीचो आहे उनमें जाम गुल थींदा आहिनि जीअं त मोगिरो गुलाब चमेली जा गुल सूरजमुखी मूंखे गुल ॾाढा वणंदा आहिनि ऐं मां गुल भॻवान खे बि चढ़ींदी अहियां ऐं बगीचे में ॿिया वण बि जाम आहिनि जीअं त केलन जो वण नारेल जो वण सूफ़नि जो वण मूंखे जाम ॾाढा वणंदा आहिनि ऐं असां सभु भॻवान जे पूॼा कंदा आहियूं गुल सभिनी खे उॻाइणु खपनि गुलनि जी खुशबू असांखे जाम वणंदी आहे ऐं वातावरणु सुठो थींदो आहे गुलनि जी खुशबूनि सां ऐं जीअं त वण वण ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि ऐं असांजे घरु वॾो घरु आहे मां जाम रोज बगीचे में गुल उॻाईंदी आहियां ऐं हुननि जी खुशबू सॼी घर मं फ़ैलिजंदी आहे उनसां घर जो वातावरणु ॾाढो सुठो थींदो आहे असांजे घर में चमेलीअ जा गुल आहिनि ऐं गुलाब जा गुल आहिनि मोगिरे जा गुल आहिनि असांजो घरु ॾाढो खुशबूदार थी वेंदो आहे ऐं भॻवाननि खे गुल चाढ़णु ॾाढो सुठो हूंदो आहे गुल जी खुशबू जाम कुझु जाम असांखे वणंदी आहे ऐं प पैर पौधा बि उॻाइण ॾाढा सुठा हुंदा आहिनि जाम वण उॻाईन्दा आहियूं जीअं त निमु जो वणु अंबनि जो वण मोगिरे जा वण अमिड़ीनि जो वण नारेल जा वण जामु कुझु सभु सुठा हुंदा आहिनि